वास्को मडगांव सांवड्ड्या बिचोले होंडा नार्व्यां कोपाड्ड्यां शिरोड्या नेवरे नेवऱ्यां नेवऱ्यां डोंगरेर बेळगांव कारवार मांगरान खारेवाड्यार बेलाबाय चिंचोण्या

कुंकळे फातरप्यां मागीर पाळये वेऱ्यां माशेलान मागीर दुर्बटा मागीर वाळपय मागीर मडकय मागीर

बेतलान मागीर चावडेर मागीर निरंकाल मागीर शापोरा वेंगुर्ल्या मागीर मणशें मागीर बेतोड्या मागीर दांडेवाडी जांबावले मागीर मंगेशी मांगरान बोरये मागीर चापोड्या शांतीनगर मोरजे मागीर पणजे ओल्ड गोवा मागीर नारव्यां मागीर शिवोली सांवड्ड्या मागीर निरंकाल मागीर तांबडे सुर्ला पड्ड्यां मागीर अंकोला मागीर काणकोणा आगोंदा

शिरोड्या शिरगावां शिरदोना मागीर पिरवळा मागीर नोळ्या आक्षें मागीर कुट्टाळे मागीर बेलाबाट सांकवाळे सांकवाळे मागीर

माजोड्ड्या मागीर रिवणा कांदोळे चंद्रा बिट्टोणा मागीर वाघूस मागीर रुमडार चावडेर मागीर वेळग्यां मागीर सुर्ला मागीर वळवय मागीर बेती वाळपय सोनाळी